असल में मैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार करने से हमें पूरा हाथ पैर पेट पीठ सब का योग हो जाता है और ये बहुत सरल है और बहुत अच्छा है इसे इसके अनेक फायदे हैं और ये सुबह सुबह करो तो इसके फायदे बहुत ज्यादा मिलेंगे वो पद्मासन पद्मासन से भी हमें बहुत फाय शरीर को फ आस आराम मिलता है वज्रासन वज्रासन में बैठने के लिए हमें खाना खाने के बाद वज्रासन में थोड़ी देर बैठना चाहिए उससे पेट की मांसपेशियाँ ठीक होती है खाना अच्छे से हजम होता है तो कर सब ऐसे ही तो ये कभी भी कर सकते हैं हम और स्पेशल खाना खाने के बाद जरूर वज्रासन में बैठना चहिए स्वासः स्वासन मतलब सब पूरा आसन कर लो इसके बाद स्वसा स्वासन में लेटना चाहिए जैसे बिलकुल अपने शरीर को बिलकुल शिथिल लेट जाना चाहिए उसमें हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाना सीधे बिलकुल लेटना रहता है और एक है अनुलोम बिलोम अनुलोम बिलोम से श्वास की तकलीफ ठीक होती है उसमें एक नासिका से श्वास लेकर दूसरी नासिका से छोड़ना पड़ता है उसका एक समय निश्चित रहता है उसी हिसाब से करना चाहिए और ये मेरे को करना बहुत ज्यादा पसंद है और कपाल भाती कपाल भाती से भी अपने शरीर को बहुत आराम मिलता है एक ताड़ासन ताड़ासन में क्या है की पूरी शरीर की अपनी नसें ठीक हो जाती हैं इसमें पूरा शरीर को खींचना पड़ता है अपने पूरी पंजे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर करके खड़ा होना रहता है और शीर्षासन शीर्षासन वैसे करना आसान नहीं है पर शीर्षासन में सिर नीचे करके पैर ऊपर करना पड़ता इससे अपनी बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है बाल और सिर के लिए बहुत अच्छा रहता है सरो स्वरों वानसन इससे क्या है इसको योग की रानी भी बोलते हैं इसके सब इसको ऐसे तीन शब्दों से मिलकर बनी है सर्ग अंग और आसन सर्व का अर्थ है सभी अंग का अर्थ है शरीर का अंग और आसन का अर्थ है मुद्रा जैसा कि नाम से पता चलता है सर्वांगसम पूरे शरीर को शामिल करने वाला आसन है इससे आसान इस आसान को इस आसन को योग की रानी भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है